हम पाबनि करैत छी छठि छठि दिन हमरा बड़ा मन लागैए बहुत नीक लागैए बहुत आनन्द आबैए ओहि दिनाँ उठए छी नीपए छी पोछैएछी घर दुआर साफ सुथरा करैत छी नहाबए छी नहाए धोएके आँटा मिलाबए छी पिरुकिया बनाबए छी ठकुआ बनाबए छी ओकरा छानिके निकालए छी फेर सूप टोकरी धोए छी फल फलहरी धोएछी ओकरा सजा नारियल सूप टोकरी दएके फल फलहरी सभ दएके अपन सजाबए छी सूप टोकरी सजाबए छी सिन्दूर पिठार लगाबए छी बहुत नीक लागैए दिन तऽ ओहिमे नि जल्दी जल्दी सभ तैयारी करैत छी डाला बान्हए छी डाला बान्हिके दए छी सब केओ मिलके जाइत छिए बढ़िआँसँ घाट पर घाट पर जाइत छी फिर ओतए सूप टोकरी सजाबए छी अरघ दए छी अरघ दए छी अरघ देलक सभकोए तऽ खड़ा रहैए अरघ दए छी बढ़िआँसँ अरघ देइए सभकोए आबैत छी फेर घर दुआरमे अपन एलहुँ फेर सब चीज केलहुँ कएके फेर अपन रातिभरि सूप टोकरी लएके एलहुँ फेर घर जाकरके अपना ओकरा ठकुआ पिरुकिया बदलैत छी